अगर में पंजें स्टेटें बारे च दस्सां तां पैह्ली स्टेट साढ़ी जेह्ड़ी ऐ हिमाचल प्रदेश आई दुई स्टेट जेह्ड़ी ऐ उत्तराखंड त्री स्टेट दा नांऽ ऐ छत्तीसगढ़ चौथी स्टेट दा नांऽ ऐ राज्यस्थान ते पंजमी स्टेट दा नांऽ ऐ केरला